جی ہاں ہمیں مغلائی پکوان بہت ہی زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ عمدہ لذیذ اور خوبصورت ہوتے ہیں ان تمام پکوانوں میں مجھے سب سے زیادہ مغلائی چکن پسند ہے جو ایک خاص طریقے سے پکایا جاتا ہے اس طرح نرگسی کوفتے بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور پکانے کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم ہے اس لیے کہ ہم اسے ہوٹلوں میں جا کر کھاتے ہیں اسی وجہ سے ہمیں اس کے پکانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے